घर में रोटी ठाहिण लाइ एलपीजी सिलैंडर जॾहिं वापिरियो असां त हुन वापरियूं तॾहिं असांखे थोरियूं सावधानियूं बर्तनियूं आहिनि जीअं अगरि गैस जी बांस अचे त गैस चालू न करिणो चुल्हो ॿारिणो न चुल्हि न ॿारणी ऐं उन जे आसपास कोई लाइट हुजे त लाइट बि न ॿारणी अगरि गैस जो ढकिणो ढीलो थी वञे त पहिरियों हुन खे टाइट कराइणो पोइ हुन खे यूस करिणो न त गैस लीक थी वेंदो ऐं ॾाढो कुझु थो थी सघे पो अगरि असां बाटलो वठूं था या रिप्लेस था करायूं त चैक कयो की बाटलो सॼो भरियल आहे या अधु भरियलु आहे छो त कॾहिं कॾहिं ज़रूरी कोन्हे सभु चीटिंग ई कनि पर भुल मां बि ईअं थी वेंदो आहे की तव्हां सॼो बाटलो वठो पर अध थो अचे अगरि बाटलो लीक थो थिए त उन खे टाइट करायो ऐं यूस करण खां पहिरियों बि जॾहिं तव्हां ब मटो था तॾहिं फिट बंदि कयो